आब'आ न'आव थानानै न'आव फिसिनाय दाउ अमा बायदिसिना फोर एबा गायनाय फुनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा आङो दाउ अमाखौथ' फियो मानि जेन'बा दाउआथ' आजिखालि लकेल मोननो थांला लकेल होननानै फानो नाथाय जि एस थि सो मिसिनाव दाउदैखौ गावहोनाय नाथाय न'आव फियोब्ला लकेल मोनजायो बिसासयै बिसास ओंखायनो आङो दाउखौ फिनो मोजां मोनो मानि फियर जायो नालाय बेदरा ओमफाय बिदिनो अमा खौबो फिनाय जायो एसे एनै थाखा फैसा जेन'बा अमानिआव एसे सेब जानानै थानाय आखायाव थायोबा थाखा फैसाखौ बाहायफ्लाङो ओंखायनो बे थायसे थायनै थाखाखौ गुन्दै एरि बायनानै अमानो जाहोनानै अमाखौ फेदेरनानै बिनि उनाव जेन'बा अमाखौ बोसोरसे एबा खायसे बोसोरसेयावनो फानजानाय जाहैयो आरो खायसेया देर बोसोर गाहाम नांगौ होनबासो फानजानाय जाहैयो बिदिनो जाहाते अमानियाव फैसाया सेभिंस बायदि जाथों जेन'बा रां जमा जाथों होननानै आं अमाखौ फिसिनाय जायो आरो मानि जेन'बा सं संसाराव एसे एनै थाखा फिसा फिसौ नोखौ फरायनायाव एसे एनै खरसा नांगौखौ फिलाब खालामनो थाखाय अमाखौ फिनाय जायो आरो दाउखौ जेन'बा फाननायनिसिम हाहैयाबाबो न'आव सोलिनो न'आव जानो जोंनि देहानि थाखाय बेदराबो गोनांथार नालाय बेनि थाखाय दाउखौ दाउ आरो अमाखौ आङो मोजाङैनो जोथोन खालामनानै फिनाय जायो आरो